ہمارے شہر میں ایک مزار ہے کتے کی مزار کہا جاتا ہے اس کو تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ منت مانگیں یا نذر یا نیاز وغیرہ چڑھا دیں تو کتے کا زہر پھر آپ کو نہیں پھیلے گا اسی طرح ہمارے وہاں ایک مزار ہے جھنڈے والی مزار تو اس کی تاریخ تو خیر دوسری ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہاں پہ کوئی عرضی اپنی جو ہے ایک لڑی وہاں پہ ہے بندھی ہوئی اس میں ایسے پرو کے چلا آئے اور وہ عرضی اپنی اس میں کچھ بھی لکھ دے تو اس کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے